جی ہاں میں بالکل بتا سکتا ہوں دو تاریخ ساتواں مہینہ دو ہزار دو پندرہ تاریخ ساتواں مہینہ دو ہزار دس آٹھواں تاریخ پہلا مہینہ دو ہزار چار تین تاریخ دسواں مہینہ دو ہزار چودہ دس تاریخ آٹھواں مہینہ دو ہزار پانچ